कढ़ी चावरु दालि पकवान भिंडी प पटाटा भुॻल चांवर बिहु प पटाटा पटाटा टमाटर टमाटा गो ग गोगिड़े जी भाॼी गुलशन गुलनि जी भाॼी स्वाजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चावर सेयल मानी तरियल भाॼी